आयच्या काळांत मोबायल फीड म्हणल्यारूच सोशियल मिडिया जिणेचो एक म्हत्वाचो भाग जाला जातूंत म्हायती दिवप मनरिजवण करप आनी शिक्षण दिवप अशीं जायतीं खाशेलपणां आसात सोशियल मिडिया हें एक अपारंपारीक माध्यम तातुंतल्यान इंटरनॅटा वरील प्रवेश मेळपी आभाशी संसार तयार जाता सोशियल मिडिया हें एक व्हडलें नेटवर्क जें पुराय संवसार जोडून दवरता संवादाचें हें एक सामकें बरें माध्यम तातूंत नेटान म्हायती दिवप घेवप आसता तातूंत दर एका मळावेल्यो खबऱ्यो आसतात सोशियल मिडियाची सकारात्मक भुमिका आसता ताचे वर वरवीं खंयचीय व्यक व्यक्ती संघटना गट आनी देश आदी आर्थीक समाजीक सांस्कृतीक आनी राजकीय नदरेन समृध्द करूं येता अशे जायते उदरगतीचीं कामां सोशियल मिडिया वरील जाता जाका लागून लोकशाय समृध्द करपाक मदत जाल्या जाका लागून खंयच्याय देशांतलो एकचारा प्रमाणीकपण धर्मनिरुपेक्षताय आनी समाजवाधी गूण वाडल्यात अशीं जायतीं उदाहरणां आमकां दिसतात जीं वयल्या मुद्द्यांक बळगें दितात जातूंत आमकां दिसता इंडिया अगेन्स्ट करपशन जी भ्रश्टाचारा आड एक मॅगा मोहिम आशिल्ली जी रस्त्यार तशेंच सोशियल मिडियाचेर झगडली जाका लागून व्हड गर्दींत अण्णा आड निषेद केलो हजारेचे चळवळी कडेन संबंदीत जावन ताका प्रभावी केलो दोन हजार चवदा वर्साचे सार्वत्रीक वेचणुके वेळार सोशियल मिडियाचो व्हड प्रमाणांत उपेग करून सामान्य लोकांचे वेचणूक जागृत करपाक राजकीय पक्षांनी म्हत्वाचो वांटो घेतलो हे सार्वत्रीक वेचणुकेंत सोशियल मिडियाचो वापर केल्ल्यान मतदानाची ठक्केवारी वाडली तशेंच तरणाट्यां मदीं वेंचणुकेची जागृताय वाडली सोशियल मिडिया वरील व्हड प्रमाणांत तरणाटे निर्भया खातीर न्याय मेळोवपा खातीर रस्त्यार आयले आनी ताका लागून सरकारचेर दबाव आयलो आनी ताका नवो आनी चड प्रभावी कायदो करचो पडलो सोशियल मिडिया हो लोकप्रियता पातळाव पाचो एक व्हड मंच जे मनीस स्वताक त्याच्या खंयच्याय उत्पादनाक चड लोकप्रीय करूंक शकता आयज फिल्म ट्रॅलर आनी सोशियल मिडियाचो सकारात्मक वांटो आसतना कांय जाण ताचोय गैर वापर करतात सोशियल मिडियाचो चुकिचो वापर करून अशे लोक दुर्भावना पातळावन लोकांक फूट घालपाचो प्रयत्न करतात सोशियल मिडिया वरवीं चुकिची आनी नाकारात्मक म्हायती वांटून घेतात जाचो भौसाचेर वाट वायट परिणाम जाता जायते फावट परिस्थिती इतली वायट की सरकार सोशियल मिडियाचो गैरवापर करपाचेर खर जाता आनी जम्मू कश्मीर सारक्या राज्यांत सरकाराक सोशियल मिडियाचेर बंदी लेगीत घालची पडटा हें आमी पळयता मध्या प्रदेश आनी म्हाराष्ट्रांतल्या शेतकार चळवळी वेळार सोशियल मिडियाचेरूच बंदी घाली जाका लागून समाज विरोधी घटकांक शेतकार चळवळीच्या आडनांवान शेतकार चळवळीच्या आडनांवांत कसलीच व्हडली घडणूक करपाक मेळची ना